चित्रगाम में मूंखे डैंग जो हुयो पैरां मां डिजान पारे हुन में भई इहो शौक़ु हुयो भई कलर हणंदी हुअसि हाणे थोरी हिन खां पोइ इंट्र्स्ट घटि थी वई आहे मुखे हाणे चित्रगाम में हे पैरां गोलु पारे उन में चोरस जी डिज़ाइन पारे उन में शेडिंग हणी करे त्यारु कंदी आहियां उन में कलर वलर हणी करे रेडी करे छॾंदी आहियां पोइ हुन खां पोइ माना ने सर खे ॾेखारे ईंदी आहियां ख़ुशी थींदी हेआ हुन खां पोइ हाणे मूंखे हिन खां पोइ चित्रगाम में घटि इंट्र्स्ट आहे